ہمارے یہاں جو ہے ہوٹل ووٹل جو ہے اچھے طریقہ کا نہیں ہے ہم لوگ یہاں جو ہے سوچتے ہیں کہ اس حساب سے ہونا چاہیے جو کھانے پینے کے لیے صحیح کہیں بھی انسان جا رہا ہے اور کہیں ڈاکٹر کے یہاں یا کہیں بھی جا رہا ہے اچھے ڈھنگ کا ہوٹل ہونا چاہیے اچھے اچھے ڈھنگ کا جو ہے انتظام ہونا چاہیے یہ انتظام یہاں نہیں ہے اور مطلب ہے کہ صحیح ووستھا نہیں ہے انتظام صحیح ڈھنگ کا ہونا چاہیے مطلب ہے کہ کوئی صحیح ڈھنگ کا جو ہے ہوٹل نہیں ہے صحیح ڈھنگ کا جو ہے کوئی بھی ووستھا صحیح نہ ہے سب کے کا ہونا ضروری ہے ہونا چاہیے جیسے ڈاکٹر آر کے یہاں کہیں بھی ہم لوگ جاتے آتے ہیں تو رہنے سہنے کے لیے صحیح ووستھا نہ ہے صحیح انتظام نہ ہے اس کا رہنے سہنے کا صحیح جگہ ہونا چاہیے صحیح ووستھا ہونا چاہیے اور صحیح کھانے پینے کا ہوٹل صحیح جگہ ہونا چاہیے